ہلو جی وعلیکم السلام جی جی بات ہو رہی ہے جی جی جی جی بتائیے ملک ٹکسٹائل سے بول رہا ہوں جی بالکل مل جائے گا آپ کی اپنی دکان ہے جب بھی آئیے بالکل اویلیبل ہے کس کے لیے چاہیے ارے ماشاء اللہ بہت صحیح کبھی بھی لے آئیے بھابھی کو ہماری دکان پہ مل جائے گا جی بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں بھائی جان جی بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں بتائیے آپ جی ڈیزائن بالکل واٹسپ کر دیں گے ہمارے پاس کئی سارے ڈیزائنس ہے بس آپ کلر بتا دیجیے گا اور سائز وغیرہ کا تھوڑا مسئلہ رہے گا تو جی جی نہیں نہیں فیبرک فیبرک اپنا ہے اپنے یہاں کا ہے کیوں جائے گا ارے نہیں نہیں نہیں نہیں اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے ایک مہینے کی گارنٹی ہے ہماری بے فکر ہو کر آئیے چیز اپنی ہے ایک دم صحیح دام صحیح چیز ملے گی آپ کو جی جی

اجی صبح دس بجے سے رات کے بارہ بجے تک آپ جب چاہے تشریف لائیں آپ کی اپنی دکان ہے جی بالکل استقبال ہے آپ کا کل سنڈے ہے تو کل بند رہے گا پرسوں آ جائیے آپ ٹھیک ہے جی جی بہت شکریہ وعلیکم السلام